मां हरु सुबूह जो सनान पाणी करे हमानुन चालीसा नियमित तौर ते कंदो आहियां हनुमान चालीसा करण खां पोइ ई मां घर खां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां मुंहिजो नियम आहे सनान करे सुबूह जो हनुमान चालीसा करिणो ऐं उन खां उन जो मां विशेष तौर खां पालन कंदो आहियां उन जो ऐं कॾहिं बि हनुमान चालीसा करणु बिना घर खां ॿाहिरि मां न निकिरंदो आहियां